जोंनावथ' दा खाथि खालायाव बिदि दक्ट'र गिदिर गैया ओरैनो फिसा फिसा ओरैनो फार्मासिफोर दं आरो फिसा फिसासो बेबो गिदिर लोमजाबा माने लोमजानायफ्रा इमारजेन्सिबाथाय जोङो नलबारि गुवाहाटी बेयावसो लांनांगौ जायो जोङो जोंनि खाथियाव दक्ट'र बिदिहाय गिदिर गैया आरो ओमफ्राय दा जोङो बिरात प्रब्लेम जायो माने गोजानाव लांनांगौबा जोंहा थाखा फैसानिबो बहुत प्रब्लेम आरो जोङो इमारजेन्सि लांनांगौ जायोबाथ' जोङो बे अक्सिजेन ना मा होनो बेखौ होनानैसो जोङो गोजानाव लांनांगौ जायो माने आरो थाखा फैसाबो बहुत बारा जायो आरो जोंना गुवाहाटी नलबारियावसो लांनांगौ जायो मोनबालाय जोङो बे खाथि खालायाव माने दक्ट'र मोजां लुबैयो आरो जोंनियाव दा बे खाथि खालायाव दक्ट'र मोजां गैया आइजोफोरनि माबा आइजोफोरा सोरबाफोर डिलिभारि बायदिसिनाफोरबाबो जोङो गोजानावसो थांनांगौ जायो माने माब्लाबा सानाव माब्लाबा हराव इमारजेन्सि लोमजाबाबो जोङो बिदिनो बिरात खस्त' खालामनांगौ जायो आरो खाथियाव दक्ट'र थानायमोनबा जों खाथियाव दक्ट'र मोजां लुबैयो आरो जोंनियाव दा फ्राय जोंनि गामियाबो एसे बेकवार्द नालाय बेनिफ्राय दा जोङो हरदि हरला लोमजाबाबो बिदि मुलि बायदिसिनाफोरखौ जोङो मोनब्र'बला बाया खाथियाव दक्ट'र गैया नालाय जों गोजानाव थांनांगौ जायो ओरैनो फार्मासि फिसा फिसायालाय आरो मालाबा बबेखोबा जाबा बबेखौबासो बारासो मोनलाय लाङो आरो एसे नायनो रोङा मानो रोङा मुलिफोरखौ जों जानला मानला जानाय जायोना दक्ट'र मोजाङा नायनानै मुलि बायदिसिनाफोरखौ जाहोयाबा नायनानै जायाबा जों बहुत मालाबा मालाबा प्रब्लेम जानो नागिरो बबेखोबा जाबा बबेखोबा बारासो मोनो दक्ट'रफोरानो जोंनियाव खाथियाव गैया ना